में समझना कि डोगरी लैंंग लैंग्वेज गी प्रमोट करने आस्तै इक ते इसी स्कूली लेवल उप्पर पर हर स्कूलै बिच्च पढ़ाया जाना चाहिदा जेह्की कि पढ़ाने दी कोशश बी होऐ करदी ऐ कताबां ते गोरमेंट देयै करदी ऐ पर माश्टर नी लब्भै दे हैन ते भामें निक्का लेवल होऐ भामें बड्डा लेवल होऐ निक्के स्कूल बड्डे स्कूल हर स्कूलै च इसी गौर डोगरी लैंग्वेज गी प्रमोट कीता चाना चाहि्दा उत्थैं डोगरी दे स्पैशल माश्टर जेह्के पढ़ाने आह्ले लब्भने चाहिदे उसदे कन्नै कन्नै डोगरी लेई बी अपनी एह् आखदे हे होर साढ़ी युनिवर्सिटी दे बिच्च लगदी पर बा हून जेह्के अल्फाबैट हैन डोगरे आह्ले ओह् इक निक्के लेवल उप्पर ओह् बी औने चाहि्दे ते ताकि साढ़ी डोगरी लैंग्वेज जेह्की ऐ ना बद्ध कोला बद्ध अग्गें ही बधै ते अल्फाबैटिक्ली जेह्की बोली नी रवै ऐ बल्कि जबान बनियै रवै